ایک تو میں نے گھر پہ جو ہے وہ سیب کا باغ لگایا ہے ایک باغ ناشپاتیوں کا بھی ہے اور ایک باغ میں بادام کے درخت بھی ہے اور ایک باغ ایسا بھی ہے کہ جس میں میں نے اخروٹ کے پودے لگائے ہے اور اسی طرح گھر پہ وہ آنکھوں کی مسرت کے لیے میں نے گل آفتاب ہم اس کو کہتے ہیں کہ گل آفتاب کے پھول لگائے اس کے علاوہ گلاب جاسمین چنبیلی کے پھول میں نے اگائے اور اس کے علاوہ سرسوں بھی اگاتے ہیں